महिलासभके पहले तऽ बहुत एहन कठि कठिनाइके समस्या कठिनाइ रोज चुनौती करय पड़ैत रहै जेना कि पहिले रहै जे महिला घरसँ बाहर नहि निकलए जेना ककरो बेटी छै या पुतोहु छै या ककरो कनिआँ छै ओ घरेमे रहए ई एतयके समाजमे रहै जे लोकके सोच रहै जे कि लड़की बाहर जेतै ओ बिगड़ि नहि जाए एहि खातिर लोक ओहि समयमे समाजमे बेटीकेँ घरेमे राखैत रहै लेकिन आब एहन बात नहि छै आब शहरीकरण मतलब कि सगरे देखैमे आबि रहलए जे आब लड़कियोसभ बाहर निकलैए लड़कियो काज करैए लड़कियो नौकरी लैए मास्टरनिएमे किओ होइए किओ आर्मीएमे यए किओ प्लेने चलबैए आब एहन समस्या नहि छै आब बहुत नीक भऽ गेल छै आओर आओर की ई शिक्षामे आब समान अधिकार भए गेलै बल्कि लड़कासँ लड़कीकेँ बेसी सपोर्ट कयल जाइत छै जेना कि मैट्रीक पास तकमे तऽ लड़का लड़की दुनूके रुपैआ मिलल जाइत छै अगर ओ फर्स्ट कयलक तऽ लेकिन इण्टरमे सिर्फ लड़किए टाके मिलल जाइत छै